हँ बोलैत छियै अहाँ कहाँ से बोलैत छियै हँ बोलू नहि एहिमे देखिऔ हमरा इधर वैशाली जिलामे सब भाषा उपयोग होइत छै मैथिली हिन्दी ठेठी सब देखिऔ भार बिहार तऽ एके गो छै राज्य तऽ एके गो छै लेकिन आदमीके लिए अपन जे अच्छा लगैत छै से बोलैत छै आदमीके भी मैथिली अच्छा लगैत छै मैथिली भी बोलैत छै ठेठी अच्छा लागल ठेठी भी बोलैत छै अहाँकेँ कोन अच्छा लगैत हऽ अहाँकेँ भाषा कोन अच्छा लगैत हँ हँ तऽ हमरो सबकेँ अच्छा लगैत छै ई सब भाषा दुःख काहे लागैत हय अहाँ भी बोल सकली हँ मैथिली भी बोलैत छियै ठेठी भी बोल लै छियै आ ठीक हय अहुँकेँ अच्छा लगैया मैथिली अहूँ बोलू हमरो अच्छा लागत हमहुँ बोलब ठीक छै हमहुँ सब अहाँकेँ अगर मनमे दिक्कत हइ एहि भाषा से जे हमरा सबकेँ अलग भाषा छै तऽ हमहुँ सब इहे भाषाके उपयोग करब अहीँ बोलू ने कहाँ पर आउ अहीँ बोलूँ ने अहिंँकेँ दरभङ्गा ने अबैत छी अहाँकेँ आओर खुशी होयत आयब तऽ अहाँकेँ इहा हँ आयब भाषा भी सुनब अच्छा कोइ अच्छा जगह हय तऽ वहाँ पे बोलाउ हम आयब हँ देख लेबै अहाँकेँ अहाँकेँ मनमे खुशी होयत तऽ हम आबि जायब एहिमे कोइ दिक्कत आ जयबै ने अहाँकेँ अगर मनमे दिक्कत होयत जे ई अलग अलग भाषा छै अहाँकेँ यहाँ हम आयब अहाँकेँ मैथिली भाषा भी हम सीखब हम सीखै चाहैत छी सीखबै ने अहाँ पर हँ आ जायब कोइ दिक्कत नहि छै हमरा कोइ एतराज नहि छै अहाँ कब बोलबैत छी हमरा अहाँ बोलू ने अहाँ टाइम बताउ ने अहाँ कहिआ बोलबैत छी हम तऽ सब दिन फ्री छी अहाँ बताउ ने कहिआ आउ ठीक हय ठीक हय आ बादमे बात करैत छी